اردو زبان وقت کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کئی طرح سے تبدیل ہوا ہے اسے درسی کتابوں میں ڈالا گیا ہے اسے شعر و شاعری میں استعمال کیا گیا ہے اسے سے محاورے بنائے گئے ہیں اور اسے ناولوں میں ناولوں میں استعمال کیا گیا ہے افسانے لکھے گئے ہیں اور کئی سفر نامے بھی لکھے گئے ہیں اور تاریخ تاریخ کی کتابوں کا جو ترجمہ بھی اردو زبان میں کیا گیا ہے جس کی بنا پر اس زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے اور دوسرے زبانوں اور ثقافتوں کے اثر اس اثر اس اس کا اثر ان پر زیادہ ہوا ہے